ستارہ بینی کی ایک میری پسندیدہ یاد جو ہے وہ ایک تلخ یاد بھی ہے کہہ سکتے ہیں خوشگور یاد تو نہیں ہے وہ لیکن بہت تلخ یاد ہے بہت سالوں کی بات ہے ہم لوگ چھت پے سویا کرتے تھے اور گرمی کے وقت تھے ہم سو رہے سو سو جاتے تھے بہت بہت جلدی سو جایا کرتے تھے بچے تھے لیکن ایک رات ایسی تھی کہ پوری رات ہم مجھے نیند نہیں آئی اور میں ستاروں کو ہی دیکھتی رہی اور ستاروں میں سے جدھر چمک اِدھر سے چمک رہے ہیں اِدھر چمک رہے ہیں صُبح کے چار بجے تک ہم میں ستارے دیکھتی رہی اور اپنی امی میری امی بھی جاگ رہی تھیں اُن سے پوچھتی رہی تو چار بجے تھوڑی سی بہت زبردست شور اُٹھا دیکھا ہم ہمارے علاقے میں رائٹس شروع ہو گئے تھے اور ہمارے سامنے والا جو محلہ تھا وہ پورا جل رہا تھا آگ سے بھڑک رہا تھا وہ ستاروں کی چمک چار بجے تھے اور وہ ستاروں کی چمک جو ہے وہ دھیمی پڑ رہی تھی اُس رات ہمیں پوری رات نیند اِسی لیے نہیں آئی تھی کیونکہ کچھ حادثہ ہونے والا تھا اور اُس رات اُسی حادثے میں میری سگی خالہ بھی اُسی محلے میں رہتی تھیں جو اُس اُس رات اُن کو بھی اُن کو وہاں ختم کر دیا گیا تھا اور ستارے دیکھتے دیکھتے پوری رات میری امی کی اور میری وہ میں چھت پہ جا کے آج بھی نہیں لیٹ پاتے ہیں ہم دونوں کہ وہ جب ستارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی یاد رات یاد آ جاتی ہے